राजस्थान में अहिड़ो कोई बि शहर या गांव कोन्हे अहिड़ो को बि ॻोठ कोन्हे जिते मंदर न हुजनि हिते घणेई मंदर मस्जिदूं चर्च मठ इहे सभु आहिनि ख़ासि ॻाल्हि कयां अजमेर जी त अजमेर में दरगाह शरीफ़ मुस्लमाननि जी आहे जेके सभु ॼाणनि वाणनि विश्व प्रसिध्द दुनिया में मशहूरु आहे ॿियो हिते केथोलिक चर्च प्रोटेस्टेड चर्च आहे अलॻि अलॻि आहिनि ॿई जेके ब्रटिश जे ज़माने खां आहिनि अजमेर में ॿौध मठ बि आहे मंदरनि जी ॻाल्हि त मंदरु हिते पुष्कर में ब्रह्मा जीअ जो मंदरु जेको सॼे दुनिया में हिकु ई आहे नाथ द्वारा जो मंदरु चितौड़ में वरी सांवरिया सेठ जो मंदरु मेड़ता सिटी में चारि बुजानाथ ऐं मीरा बाईअ जो मंदरु जयपुर में गोविंद देव जो मंदरु किथां किथां जे कहिड़े मंदरनि जी ॻाल्हि कयूं असां हर हंधि मंदर ई मंदर